जे क्षेत्रमे हम रहै छी ओ मैत्रेइ आओर सुरजापुरी मैथिली आओर बङ्गाली क्षेत्रके आसपासके क्षेत्र अछि अर्थात ओकरा लोक सुरजापुरी लैँग्वेजके नामसँ कहै छै सुरजापुरी मैथिली आओर बाँग्लाके एक मिक्सचर स्वरूप छै कियाकि पूर्णिया जे छै बङ्गाल आओर मिथिलाञ्चलके बीचके क्षेत्र छै जकरा सीमाञ्चल जोनके नामसँ जानल जाइ छै सीमाञ्चल क्षेत्र इएह लऽ कऽ एखन जे छै एक दोसर भाषाके प्रयोग होइ छै मूल रूपसँ एना तऽ नहि कहि सकै छी कियाकि ओ जे छै बङ्गाल क्षेत्रके आसपासमे मैथिली आओर बाँग्ला दुनूके मिक्स कऽ कऽ एक नया कहिऔ तऽ भाषाके प्रयोग करल जाइ छै ओतऽ जकरा कहल जाइ छै सुरजापुरी देखिऔ हर हम इएह कहब कि हर ककरो अपन आत्म अभिव्यक्तिके आजादी भारतके संविधानके अनुसार देने छै तेँ हम ककरो किसी प्रकारके क्रिटिसाइज नहि कऽ सकै छी नहि ककरो अवहेलना करी सबके अपन अपन स्वेच्छा छै जकरा जे पसन्द आबै ओ बाजि सकैए कहि सकैए हम ककरो अवहेलना नहि करबै कियाकि सबके अपन अपन भाषा छै अपन अपन भूमि छै एहि लऽ कऽ ओकर बेइज्जती हम नहि कऽ सकै छी लेकिन कहि सकै छिए की जतबे नीक हमरा अपन मैथिली लागैए तऽ भऽ सकै छै हुनका अपन सुरजापुरी नीक लागैत होइ कियाकि भाषा क्षेत्र अपन अपन भूमि सबके अतिशय प्रेम होइ छै जे नहि अगर हो भारतीय विदेश जाइ छै तऽ ओतऽ हमरासँ ई नहि पूछल जाइ छै कि अहाँ कोन जगहसँ आएलऽ छिए बिहारसँ यू पी सँ गुजरातसँ मद्राससँ तमिलनाडु केरल कर्नाटक कतऽसँ आएलऽ छिए ओकर कोइ चर्चा नहि होइ छै कि अहाँ इण्डिअन छिए आओर यू इण्डिअन बिलाॅङ्ग टू इण्डिआ देन वी आर से यस किएक बस ओकरा ई लागै छै कि ई जे छै आएल छै अपन देश भारतसँ तऽ मतलब ई जगहपर जे छै ई हमर भारतवासी छै ओ जगहपर ई नहि कहल जाइ छै कि आप अहाँ बिहारी छिए अहाँ गुजराती छिए अहाँ पञ्जाबी छिए नहि ओतऽ सिर्फ एक शब्दके प्रयोग होइ छै भारतीय आओर ओहि समयमे हमरा अहाँके जे भी ओहि समयमे ई चीजके महसूस करै छिए ओहि समयमे बड़ा नीक लगै छै कि एक ही शब्दके प्रयोग होइ छै भारतीय आओर जखन एक शब्दके प्रयोग होइ छै तऽ ओ मोनके मोहित कऽ दै छै तहन ओतऽ किसी भी प्रकारके जे छै ने द्वेष भावना मोनमे गलत परिवेश ईसब टाइपके कोइ शब्द अएबे नहि करै छै आब अहाँ कहबै किएक नहि अबै छै तऽ ई लऽ कऽ नहि अबै छै कियाकि अहाँ हम एक ही क्षेत्र इण्डिआसँ बिलाॅङ्ग करै छी हुनका लऽ कऽ हमरा सबके कहि सकै छिए कि भइआ विकास होना चाही तेँ मैथिली भाषाके तुलना इएह लऽ कऽ हम नहि करबै कियाकि हमर जे छै प्रिय भाषा मैथिली अछि कियाकि हम मिथिलाञ्चलसँ बिलाॅङ्ग करै छी ताहि लऽ कऽ हम ककरोसँ तुलना नहि करब कियाकि जहिना हमर लैँग्वेज मैथिली छै ओहने सबके जे छै लेकिन मैथिलीके एक सबसँ खासियत छै कि भाषाके साथ साथ एकरा अपन पर्यावरण अपन व्याकरण छै अपन लिपि छै ठीक छै ताहि लऽ कऽ जे छै मैथिली सबसँ अच्छा छै मैथिली बहुत नीक छै अहाँ मैथिलीमे झगड़ो करबै तऽ ओहो प्रिय लागै छै ताहि लऽ कऽ हम सबके कहब मिथिला अपना जे भी मिथिला समझि सकै छी बाजि सकै छी मिथिला बाजू धन्यवाद